नमस्ते नमस्ते भैया हमारे मकान में पाइप लगाना है पानी वाला दिक्कत वो लीकेज कर रहा है हाँ लीकेज कर रहा है हाँ तो कितना स्क्वेर फीट लेते हैं आप एक गाँव के है भाई गाँव के है कुछ ऊ वारा करोगे सामान महंगा आता है वो आप से परिचय था इसलिए मैं बोल रहा था आपसे ही काम कराएँ जो लगाया था उस समय लगाया था वो भी बोला था लीकेज नहीं होगा पाइप अच्छा लगाएँगे धंधा तो नहीं है ऐसा है ऐसा करके बोला था उसने भी कहा था भाई सफाई से बोला था कि हम अच्छी चीज़ लगाएगे

ठीक है ऊ बढ़िया बना दें तो किस नाम का पाइप है आपका कौन कम्पनी का है

हाँ बालाजी गोल्ड अच्छा है कितना स्क्वेर फीट लेते हैं आप डेढ़ सौ रुपया ऐसा है कि उसमें कुछ दूर तक निकालना पड़ेगा क्योंकि और दूसरी जगह भी कर सकता है न उसको पूरा निकलवा कर फिर नया लगवाएँगे न सर

नमस्ते